आमच्या गोंयान खूब ट्युरिस्टांक अशे लायक एक्टिविटीज आसा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसा जशे की बिचार रायड्स आसता वेगळे वेगळे तितून एक आसा बानना रायड मागी आनी खूब डिफरंट टायप्साचे रायड आसता तेमी तेचेर अशे लायक म्हटले यें ट्राय करूंक शकता आनी तेंच्या खातीर अशें लायक ट्रेकींग बी आसा आमच्या गोंयान लायक अशें नेत्रावळी वॉटरफॉल आसा मागीर कुस्केम वॉटरफॉल आसा सनसोगोर आसा ट्रॅक मागीर आनी आमचो जो गोंयचो कल्चर आहा तो तेंकां ट्युरिस्टांक दाखोवपाचो जे आमचे अशे फोक डांस आसा फुगडी मांडो आनी खूब किदें किदें अशें आसा तेंच सगळें तेंकां म्हटलें दाखोवपाचें म्हणचे आमचो कल्चर आहा जशें आमचे गोंयाचे स्पेशल जेवण शीतकडी आनी डिफरंट डिफरंट अशे किदें किदें आसा तें तांकां म्हटल्यार शिकोवपाचें कशें रांदपाचें बी तें आनी तांकां आमची हें कल्चर दाखोवपाचो आमी कशें रावता तें आनी हांव आतां हें केंपे एक बुद्दाचें या थंय ट्रेकींग करूंक शकता थंयसर दाखोवपाची आनी दुदसागर वॉटरफॉल आसा आनी खूब डिफरंट डिफरंट चर्चीस आहा मागीर टेंपल्स आहा मज्जिद बी आहा फोण्या सफा मजिद म्हणून आनी ट्युरिस्टांक खूब अशें लायक दाखोवपाचें की आमच्या गोंयान अशें कांयच ना मागीर प्लस माय लेकीन थंय बंची जंपींग आसा आनी डिफरंट डिफरंट टायप्स अशे स्पोर्ट्स आहा मागीर वॉट वॉटर हे आसा लायक